ہاں اردو زبان کا موا موازنہ باقی زبانوں سے کیا جاتا ہے جیسے ہندی مراٹھی اور باقی عام زبانوں میں بھی اردو اردو کا موازنہ انگلشن سے ہوت ہوتا ہے اور بس